ہاں بھائی بولیے ہاں میں موبائل شاپ سے بول رہا ہوں ڈومریا گنج سے سدھارتھ نگر جی آپ کی ہاں یس یس ٹھیک ہے سر تو آپ کا گلاس ٹوٹا تو پہلے مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کا گلاس ٹوٹا ہے کہ اسکرین ٹوٹی ہے یا پھر ڈسپلے اڑا ہے اگر گلاس ہی ٹوٹا ہوا ہے تو آپ کا کم آئے گا خرچہ اور اگر اسکرین وہ کیا ڈسپلے گئی ہوگی تو تھوڑا مہنگا آئے گا یس یس

ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے بھائی وہ کیا کور نہیں مل رہا وہ بھی مل جائے گا کور مل جائے گا آؤ یہاں پہ میری دکان ڈومریا گنج پہ ہی کیا نام ہے یہ اسکول نہیں ہے ڈومریا گنج کا وہیں پہ ہے ہاں وہ صفا انٹر کالج ہے نا وہی ہاں وہی پہ ہی دکان ہے اسکرین آپ کی کوالٹی کی لگا کے دوں گا مگر ابھی چیک کروں گا پہلے اگر اسکرین ٹوٹا ہوگا تو کوالٹی کی رہے گی ڈسپلے ٹوٹا ہوگا تو کوالٹی کی رہے گی ہاں اچھے دام میں دوں گا میں آپ کو اگر اچھی کوالٹی کا اسکرین لیں گے تو چار سو تک تو آئے گا آرام سے گلیکسی دو ہزار سولہ ماڈل کا وہ اگر ڈسپلے گیا ہوگا تو آٹھ سو ایک ہزار تک اچھی کمپنی کا آئے گا دے دوں گا اور بیٹری ووٹری چلتی ہے کہ ایک دم وہ بھی خراب ہے موبائل کی تو بیٹری بھی دے دوں گا بیٹری کی پرابلم ہوگی زیادہ تو وہ بھی دے دوں گا ہاں ٹھیک ہے چینج کردوں گا کل ملا کے آپ کا اچھے میں میں نپٹا دوں گا اوریجنل چیز لگا دوں گا کمپنی والی سب چیز بس یہ ہے کہ بیٹری دو دن بعد آئے گی کیونکہ کمپنی کی لگانی پڑتی ہے نا اور اور اسکرین ہاں بولیے بھائی ہاں مل جائے گی مل جائے گی اور اسکرین بھی آپ کو آئیے کل آئیے اسکرین جو آپ کا ہے اگر ٹوٹا ہوگا تو بھی بدل دیں گے اور ڈسپلے گیا ہوگا تو بدل دیں گے کمپنی کا لگا دیں گے دیکھیے بیٹری جو ہے وہ دو دن بعد آپ کو ملے گی چل جائے گا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوشش کروں گا جلدی ہو جائے تو آپ کا خرچہ جو آئے گا وہ دو سو پندرہ ہزار پندرہ سو دو ہزار تک آئے گا نہیں نہیں اتنی بیٹری ویٹری سب لگا کے دے رہا ہوں کور سب تو پندرہ پندرہ سو دو ہزار تک جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل صبح آپ آٹھ بجے آٹھ بجے آئیے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے شکریہ